लंबो तरण जे लाइ सांसनि जो ख़्यालु रखिणो पवंदो सांस खे व्यायाम सांस जो करिणो पवंदो उन खे जॻहि जॻहि ते काथे करिणी आहे काथे कीअं करिणी आहे ऐं समय सां उन खे एनर्जी लाइक़ु खाइणु हरी सब्जी सां गॾु कुझु खाइणु पीअणु एनर्जिक फूड खाइणो आहे ऐं जे समय समय सां रोज़ु नदी या तालाब में वञी करे उन जी प्रेक्टिस बि करिणी आहे ताकी उहा कंटीन्यू थींदी रहे त बढ़िया तरीक़े सां हलंदी